बड़ी सारी धार्मिक जगहं न साढ़ी इंडिया बिच जि'यां केदारनाथ होइया बद्रीनाथ होइया अमरनाथ होइया श्री माता वैश्णो देवी होई गेई जेह्ड़ी कटरा न कटरा कोला उप्पर त्रिकुटा पर्वत उप्पर जिन्दा मंदिर ऐ इत्थै माता वैश्णो देवी बड़े दूरा दूरा लोक शर्द्धालु औंदे जिंदियां पूरियां होंदियां ते ओह् औंदे जेल्लै उंदी मनो किश इत्थां दा म मतलब कि लोकें दा आखना ए ऐ कि जिल्लै माता दा बुलावा औंदा ऐ ते ओले ही इत्थै शर्द्धालु औंदे इ'यां बिना बुलाए दे माता दे बिना बुलाए दे लोक इत्थै नेईं आई सकदे न और ज्यादा रश इत्थै के होंदा कि नवरात्रें विच होंदा जेह्ड़े नौ नवरात्रे होंदे न एह्दे बिच लोकें दी ज्यादा भीड़ होंदी ऐ इत्थै ते लोकें दा एह् मन्नना ऐ कि जेह्ड़ी माता रानी ऐ ओह् सारें दी मनोकामना पूर्ण करदियां न ते बड़े बड़े दूरा लोग आंदे बी हैन इद्धरा इत्थै और बड़े सारे लोग आइयै गे उठी जि'नें जिं'दा ए मन्न'ना हा कि हां जेह्ड़ी महा माता माता ऐ इद्धर त्रिकुटा हिल उप्पर जेह्ड़ी माता न ओह् न माता सरस्वती माहा काली माहा सरस्वती और माहा लक्ष्मी ते शिवजी बी हैन उत्थै ते एह् तिन्नो इक पिंडियें दे रूप बिच न उद्धर जेह्दे कारण जेह्ड़े लोक इनें ई दिक्खने ई औंदे न बड़ी दूरा दूरा ते इस लेई ज्यादातर लोकें दा एह् ही मन्न'ना ऐ कि माता सारें दी मनोकामना पूर्ण करदी ऐ ते बिना बुलाए दे इत्थै माता दे दरबार कोई निं आई सकदा